पशुओं को ठी ध्यान रखने के लिए उनको ठीक से बांधना और उनका जैसे गले में रस्सी जो है उसको ठीक से देख लेना ज़्यादा कस न हो जाए नहीं तो घाव बन जाता है और उनको तीन टाइम जो होता है थोड़ा थोड़ा ही खिलाएँ अच्छा से क्योंकि ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए कम खा लें ठीक रहें खान पान का उनका ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता के साथ उनको धोना चाहिए पशुओं को और अच्छा चारा थोड़ा ही खिलाएँ पानी टाइम से पिलाना चाहिए दो तीन टाइम जो भी हो और उनको ध्यान रखना चाहिए जैसे कि उनके बच्चे हैं उसको भी देखना चाहिए और ध्यान हर वक्त देना चाहिए क्योंकि वो बोल पाती नहीं हैं पशु जो भी है घर पर रखें तो उसका ध्यान रखना चाहिए और चारा खा रही हैं तो उसको भी देखभाल करना चाहिए ये नहीं कि डालकर छोड़ दें और कोई भी समस्या होती है पशुओं को तो हम अपना किताब में देख लेते हैं कई हैं जो कई विधि है इसमें बताया गया है उस हिसाब से उन लोगों का देखभाल करते हैं जब समस्या नहीं समझ में आती है तब हमलोग पशु डाक्टर से सलाह लेते हैं और देखभाल करवाते हैं कोई भी समस्या हो जाती है गौ को तो वो तो बोल पाती नहीं हैं पर देखकर अनुभव कर लेना चाहिए कि इनको क्या दिक्कत है उस हिसाब से अपना घरेलू उपाय करना चैहिए और जब न समझ में आए तब पशु डाक्टर से सलाह ले लेना चाहिए वही हम करते हैं और घरेलू जो दवा है वो लोग वो तो हम लोग करते ही हैं गौ को और सबसे ज़्यादे बात ये है कि बच्च गौ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो छोटे होते हैं और बोल पाएंगे नहीं तो आपको उस पर ध्यान जादा देना चाहिए कैसे बैठें कोई दिक्कत तो है नहीं कहीं रस्सी कस्सी न हो जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए तो हम रखते हैं ध्यान देते हैं उ सबका और उनका खाने पीने का टाइम टाइम से देख भाल करते हैं